हमरा सबके टाइममे तऽ खेल रहय अलग अलग एखन चोरिये नुकिये खेलय रहियइ डोलि पत्ता खेलय गाछेपर चढ़िकऽ चोरिया नुकियामे नुकायल घुरैत रहियइ कोने कोने लोक दौड़य खोजय निकालय चोर बनय कत्ते रङ्गके कत्ते समय लगि जाइ उएह खेलयमे डोलिपत्ता खेलियइ गाछपर चढ़ि चढ़िकऽ गोटिये खेलेलक लोक कैरम बोर्ड खेललक इएह सब हमरा समयमे रहय आब तऽ ई सब अलग भऽ गेलय सब टाइम अप्पन अलग आब तऽ मोबाइल एगो भऽ गेलय सब मोबाइल लअ कऽ देखिकऽ ओइ हिसाबसँ खेलय छै आँखियेपर पड़ल बैठल रहल तऽ कहलक जे मोन खराब भऽ गेल देखलक पढ़ाइ कमि गेल सब चीज नहि होइ छै मोबाइल लऽ लेलक तऽ तऽ कामे खतम भऽ गेल तऽ ककरो नहि पढ़नाइ लिखनाय सब छोड़िकऽ